جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کسی ایسے شخص کے لیے آپ کے پاس کیا مشورہ ہے جو گانا شروع کرنا چاہتا ہے یا اپنی گلوکاری کی مہارت کو بہتر بنانا چاہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے سب سے پہلے مشورہ یہ ہوگا کہ وہ ایسی چیزیں ہرگز نہ کھائے جس سے اس کا گلا خراب ہو جیسے پیپسی پیپسی نہ پیئے تلی ہوئی چیزیں نہ کھائے اور وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ وہ کسی ایسے استاذ یا اپنے کسی ایسے ماہر استاذ کو ڈھونڈے جس کے لیے جس کے انڈر وہ مطلب گانا سیکھ سکتا ہو اس کے علاوہ صبح اٹھے تو صبح وہ کئی مرتبہ گانے کی پریکٹس کرے تاکہ اسے گانے میں آسانی ہو اور اس کے علاوہ وہ کچھ ایسی ویڈیوز بھی دیکھے جس میں گانے کی باریکیاں پتا چلتی ہیں